बर्तन धोअय वास्ते हमर पूर्वजसँ ही राखसँ धुअइ छलय अभी हाइ फाइ अभी नया युगके अनुसार लोग बहुत प्रकारके डिटर्जेन्ट अगर बहुत ज्यादा अगर गन्दा अगर सर्फ अथी छै बर्तन तऽ ओकरो लिये हमराएनी की करै छै सर्फके राखमे मिला दै छै राख कोन राख ओ जे चुल्हामे जड़ै छै हँ छाउर ओकरेमे मिला कऽ घँसला बाद केतनो भी गन्दा बर्तन करै ने छै बिल्कुल साफ होना ही होना छै